अॼु असां जे भारत देश में जेके बि धंधोड़ी पंहिंजे नएं धंधे में पैसा विझी करे पंहिंजे धंधे खे वधाइण चाहिनि था जंहिं जे करे असां जी भारत सरकार उन्हनि खे पैसनि जी पूरी मदद करे रही आहे जंहिं सां न सिर्फ़ असां जे देश जे माण्हुनि खे रोज़गार मिली सघंदो आहे पर असां जे देश जी सम्पत्तीअ में बि हुन सां वाधारो अची सघंदो आहे